हम अपना बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करते थे और उसको मतलब सिलते थे मार्केट में उसको सप्लाई करते थे क्योंकि छोटा सा दुकान था और उसमें आता था सामान सिलने के लिए सिलते थे बस वही और कुछ करते नहीं थे किसी कारखाने से कोई मतलब नहीं है हमारा किसी बैंड का हम नहीं करते हैं बस जो कपड़े आते थे उसको सिलते थे सिल के अपना लोग ले जाते थे और छोटी सी दुकान की वजह से ज़्यादा वो नहीं था और सलवार सूट चूड़ीदार टॉप पैंट ये कीमत मतलब जैसे जो होता था उस हिसाब के उस हिसाब से उसका रेट तय होता था और उसने कोई नई जो डिज़ाइन था उस डिज़ाइन के हिसाब से होता था जैसे सिलाई होती थी उसी सिलाई के हिसाब से होता था और किसी कारखाने या किसी ब्रांड में हम काम नहीं किये हैं कि हाँ नहीं किसी ब्रांड में काम करती थी बस छोटी सी दुकान चलाते थे अब वो शादी उदी होने के बाद नहीं चलाते हैं बस अपना काम भर सिल लेते हैं और ये है कि उससे थोड़ा सा इनकम हो जाता था और और ये अपना बचत हो जाती थी और कुछ नहीं सलवार सूट ब्लाउज़ एक कपड़ा जो होता है उसको कटिंग करना सिलना और उसका डिज़ाइन बनाना उसी में मतलब हो जाता है सब टाइम निकाल जाता है और पै अपना पैसे का बचत भी हो जाती है यही सब है कुछ नहीं और अपना बनाया हुआ सामान खुद इस्तेमाल करना और जो लोग जिन लोगों का हम सिलते थे उन लोगों के कम्फर्टेबल होने से यही अच्छा था अब बस अब कुछ नहीं

आप मैं ये तय करती हूँ कि मैं खुद सिलूँगी करूँगी तो मैं मेरा एकनॉलेज आगे बढ़ेगा मैं आगे बढ़ूँगी मैं किसी को सिखाऊँगी तो वो आगे बढ़ेगा बस ये है कि सिलते रहो सिलवाते रहो और काम आगे होता बढ़ता रहे हम आगे उसको भी सिखाए वो भी शिक्षित हो उसको भी सिलाई कढ़ाई क्योंकि एक गृहणी को आज के समय में हथकरघा का मतलब होना चाहिए उसके अंदर और नहीं कुछ हो तो सिलाई कढ़ाई कि वजह से कर के वो जीवन यापन कर सके एक महिला के लिए सिलाई कढ़ाई बहुत ही आवश्यक है अगर वो नहीं आएगा तो कोई भी विपत्ति कोई भी परिस्थिति आ सकती है अगर वो नहीं आया हाथ में तो पैसा तो वो कुछ नहीं कर सकती है और हम ये इतना कह सक ये कह सकते है कि अगर किसी भी विपत्ति में हमारे अंदर कोई हुनर है अगर कोई सिलाई कढ़ाई का हुनर है अगर हम सिलाई करते हैं कपड़े सिलते हैं कपड़े बनाते हैं अच्छा उसका उससे अच्छा इनकम होता है तो हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं उस पैसे से अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं इसलिए कम ये हम लड़कियों को औरतों को सिलाई आना चाहिए और उसका एक तय रेट होना चाहिए एक ब्रांड होना चाहिए अच्छे से ताकि उसका भी यहाँ मार्केट में वो हो सके बिक सके लोग उस उससे खुश हो सके इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा सिलाई करें अच्छा से अच्छा डिज़ाइन करें अच्छा से अच्छा ताकि उससे अच्छा चीज़ बन सकें अच्छा लोग लोग उससे प्रसन्न हो सकें